हाँ अभी मैंने वीडियोकोन की एक वाशिंग मशीन खरीदी है बहुत बढ़िया वाशिंग मशीन है और कम बिजली लेती है बहुत कम बिजली में चलती है और बहुत बढ़िया कपड़े धोती है और डिटर्जेंट भी कम लगता है और उसके जो सुखाने वाला पार्ट्स है वो तो बहुत जल्दी कपड़ों को सुखा देता है और बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है मेरे पास पहले भी मशीन थी बाकी वो इतनी अच्छी नहीं थी ये बहुत अच्छी मशीन है और यह मशीन हमारे घरवालों को बहुत पसंद आई है वाकई में ये मशीन मैं अपने दोस्तों को भी बताऊँगा कि ये वाले अगर किसी को लेना हो मशीन तो ये वाली मशीन ले और कोई अपने बच्चियों को भी यही शादी ब्याहों में कोई देता है तो उनसे भी यही कहूँगा मैं कि यही वाली मशीन लें बहुत अच्छी मशीन है इसमें बहुत अच्छे कपड़े धुलते है कम पाउडर लगता है और अच्छी धोती भी अच्छी है और बिजली भी बहुत कम यूज़ होती है इसमें वाकई में बहुत अच्छी मशीन लगी मुझे